जॾहिं मां सते साले जो हुयुसि हां त मां मां टे दर्जे में हूंदो हुसि त हुननि पाण में स्कूल वारनि स्कूल में सिननशल स्कूल में त हुननि चओ भाई ट्रिप था रखूं असां पुणे जे लाइ ऐं सभिनि खे ॿारनि खे पंज पंज रुपिया भरिणा आहिनि त तिन ॾींहनि में पंज रुपिया वॾी ॻाल्हि हूंदी हुई त मां पंहिंजे दादा सां ॻाल्हि कई दादा पंज पंज रुपिया था घुरनि ऐं पुणे मुंहिंजो ॾिठल बि न आहे ऐं ॿारनि जी ग्रुप आहे घटि में घटि असां चालीह पंजेतालीह ॿार आहियूं जंहिं कॾहिं तव्हां पंज रुपिया ॾींदव त मां पैसा भरींदुसि त पोइ मां अॻिते वञी सघंदुमि ऐं सुठी ॻाल्हि थींदी दादा चओ चङो बेटा ॿिनि ॾींहनि खां पोइ मां पैसा तोखे ॾींदुमि ॿिनि ॾींहनि खां पोइ मां पैसा वठी करे स्कूल में भरियासीं असांखे पोइ पंद्रहं ॾींहनि खां पोइ असांखे पूणे वठी हलिया असांखे सभिनि खे चऊं तव्हां कल्याण स्टेशन ते गॾिजो ऐं पंहिंजी न नालो हुनमें टिक कराइजो असां ए कल्याण स्टेशन ते गॾियासीं ऐं पंहिंजो मूं नालो टिक करायो हुननि नालो लिखियो ऐं लिखियऊं तंहिंखां पोइ चऊं हाणे गाॾी अचिणी आहे पंद्रहें मिंटे में असां जूं टिकेटूं बुक थियलु हुइयूं ऐं गाॾो बि बुक थियलु हो त सभई जीअं गाॾी बीठी त आराम सां सभई च चढ़ियासीं सभिनि खे पंहिंजो पंहिंजो थेलो हो छो जो उते असांखे ॿ रातियूं रहिणियूं हुइयूं टे ॾीहं हुआ सुबुह जो असांखे मिली वई अ अठे खनि ट्रेन में वेठासीं असां उते यारहें साढे यारहें खनि उते पहुंतासीं सभिनि खे ॿारनि खे रस्ते में असांखे चांहि पीआरियऊं ऐं कुझु नास्तो खारायूं जीअं असां पुणे स्टेशन ते लथासीं त चऊं पंहिंजा जेके थैला अथव न सभु गॾु कयो हिकु र रेड़ी घुरायऊं जंहिंखे अॻिए लकड़ीअ जी रेड़ी हूंदी हुई उन ते सभिनि खे चऊं थैला रखो असां सभई थैला रखियासीं चईं तव्हां हिन रेड़ीअ सां गॾु हलो असांखे उह सॼी रेड़ी वठी साम्हूं सिंधी धरमशाला आहे पुणे जे स्टेशन जे बिल्कुलु साम्हूं सभु उननि खे सभिनि खे उते वेहारियों उते त रूम त असांखे न हुआसि सन्ना नंढा ॿार हुआसीं ऐं सॼो हिकिड़ो हॉल वॾो ॾिनों ऐं सभिनि खे तोड़ियूं विझी ॾिनी हिकु हिकु सभिनि खे सभिनि खे चऊं त तव्हां हिकु हिकु थोरी देरि पंहिंजो मथनि खां पंहिंजो इहो सामान रखो ऐं तव्हां हिते थोरो आराम कयो आराम करण खां पोइ असांखे थोरो नास्तो पाणी करायऊं चईं हाणे तव्हां तयार थियो त तव्हांखे असां घुमणु था वठी हलूं ऐं बस कई हुयऊं उहा बस आई मूंखे लॻे थो त हिकु बजे खनि बस आई सभु उन बस में वेठासीं हो सॼो बस असांखे टिनि कलाकनि में पुणे सॼो घुमाए फिराए आई तंहिंखा पोइ अची वेठासीं वरी शाम थी शाम चऊं त हाणे हलूं था अ साम्हूं अ साधू वासवाणी जो ओ मिशन जो स्कूल आहे अ हुनजो सेंटर आहे सभई वरी उन ते चयऊं पंधि हलिणो अथव सभई ॿार तयार थिया सभई ओॾे वियासीं अंदरि अंदरि ॾिसोसीं ॾिठोसीं साधू वासवाणी तिनि ॾींहनि में अ मिस्टर अ साधू वासवाणी पाण अए हुया त असांखे उन्हनि जो दर्शन बि थियो त इहा सुठी ॻाल्हि आहे सभिनि ॿारनि पेरे पिया हुआसीं हुन असांखे आशीर्वाद कई तंहिंखां पोइ असां पोइ हुता निकितासीं राति जो अची वरी रहियासीं वरी धरमशाला में अची रहियासीं वरी सुभाणे सुबुह जो चयऊं हाणे निकिरूं था ऐं हिन किले थिए था हलूं उन लाइ वरी बस आई असां किले लाइ तयार थियासे सामान चऊं छा खणंदव ख़ाली पंहिंजो पंहिंजो टुवाल नंढो खणो ऐं जे करे गिलास पाणीअ जो हुजे त खणो न बाटल हुजेव न त पोइ हुते ॾिस जीअं हूंदो ॾिसंदासीं असां सां गॾु पंज टीचर्स ॿार चालीह पंजेतालीह हुयासीं तमामु सुठे नमूने असांखे हलिया चओ त उहो किलो ॾेखारियो सॼो किलो ॾेखारे करे वरी हेठ लई आयासीं चयूं तव्हांखे सभिनि खे बुख लॻी आहे मंझदि थी हुई सभिनि खे असांखे खाधो खारायऊं वरी उहे वापिसि वठी आया इते इहो धरमशाला में वरी राति रहियासे वरी टे ॾींहुं सुबूह जो थियो त चयूं हाणे असांजी गाॾी आहे मझंदि जो अटिकिल ॿी बजे ताईं तव्हांखे जे करे हिते कुझु बाज़ारि मां परचेसिंग करिणी आहे वठिणो कुझु आहे त ख़रीददारी करिणी अथव त ख़रीददारी करे वठो असां चऊं त असांखे छा ख़रीदे पेसा त बराबरि एॾा हुया कानि खीसे में तॾहिं बि जेको कुझु हुयो सो सामान असां वरितोसीं वरी अॼु वापिसि आयासीं हिकु बजे खनि पहुंतासीं वरी छा चऊं हलो स्टेशन ते था हलूं असां स्टेशन ते वियासीं ॿी बजे गाॾी हुई सभई ॼणा गाॾीअ में वेठासीं वापिसि मोटी आयासीं ऐं तिनि ॾींहनि में आदतु हुई हिकु हिकु स्टेशन जा नाला लिखण जी पन्नो खणी वेठासीं हिकु हिकु स्टेशन जो हाणे हीअ स्टेशन आई हाणे हीअ स्टेशन आई आहे शाम जो असां अची पहुंतासीं शाम जो पहुंतासीं कल्याण ते त चईं हाणे तव्हां घर वञो ऐं सुभाणे जीअं स्कूल ईंदा आयो तीअं स्कूल इंदासीं वरी ॿिए ॾींहं असां स्कूल वियासीं हिननि कुझु हिसाब किताब कयूं असांखां जे पंज रुपिया वरिता हुयऊं चऊं तव्हांजा सभिनि जा ॿारहं ॿारहं आना न बचिया आहिनि तव्हांखे उहे असां हिकु ॿिनि ॾींहनि में वापिसि कंदासीं त उहे असांजा ॿारहं ॿारहं आना आहिनि ॿिन ॾींहनि खां पोइ सभिनि खे वापिसि कयूं असां ॾाढो ख़ुशि थी वियासीं ऐं अची दादा खे ॾिना दादा ॿारहं आना बचा आहिनि दादा बि असांजा ॾाढो ख़ुशि थी विया